हँ हमरा सबके तऽ बहुते किताबके बारेमे बहुत बेसी अय बचपनसँ रहली जभी से बहुत कहत रहली जे फलना किताब पढऽ फलना किताब पढ़ऽ उ किताब पढ़ऽ तऽ ओय शीर्षकके पढ़ऽ तऽ ओय शीर्षकके पढ़ऽ तऽ मगर हमसब बातके फॉलो नहि पहिले कयलियै किताब पढ़ैसेँ की होतै जे सरजी पढ़ा देलकै वही सही मगर आब चलके बलजोरी कयलकौ पढ़के देखली बहुत अच्छा लगलू ओहीके बादसँ हम सब आइ तक बहुत बहुत एसन किताबके शिक्षाके बहुत देखैके मिललै शिक्षामे की है ना है इसब किताब सब अच्छा लागलै आओर अच्छा लागलै इ बात कहके किताब तऽ एसन एसन देलकै जे ओहिके चक्करमे हमसब बहुते आदमीके भी बता रहल छियै दोस्त हो यार हो अड़ोसन हो पड़ोसन हो किसी को बता रहल छियै की जे अहाँ ई किताब पढू अहाँके ई किताब पढ़बै ने तऽ बहुत आगे जाके शिक्षा कैसे है की है ना है कैसे शिक्षा जे है से हमर कहि सकै छियै राष्ट्रपति की कयलकै आजादीमे की भेलै नहि भेलै ई सबके बात सब बतेलकै अय कारणसँ शिक्षा ने बहुत बढ़िआँ भाव पड़ै छै इसी कारण किताब कोनो कोनो बात बोलै छै ने तऽ किताबके पढ़नेके लिए कोनो किताब ओ बात नहि रहै छै अय कारण की जे हमसब कनिटा बात मानियै नहि ओ बात मानलियै तऽ वही बात फॉलो के अभी तक कऽ रहल छी की किताब कैसन होइ छै